हमरा व्यक्तिगत गाँवसँ नीक शहर शहरसँ नीक गाँव लगैए प्रथमतः तऽ ओकर प्राकृतिक छटा प्राकृतिक उष्णता तऽ सौंसे छै लेकिन शहरी उष उष्णता बड़ा उबाउपन वला छै आओर गाँवके परिवेश ओहिसँ बड़ा सुस्त बड़ा शान्त आओर किछु ने किछु अटैचमेंट जे सामाजिक जे छै से गाँवमे पाओल जाइ छै तहि लअ कऽ हमरा गाँव बेसी नीक लगैए की